कामा भायर पळयलें जाल्यार म्हाका ड्रायवींग करपाक खूब आवडटा हांव सदांच आमच्या फॅमिलीक म्हणत आसता की म्हाका कितलेंय पयस वचपाक सांग हांव रेडी आसता

म्हाका जस्ट म्हज्या बायलेन विचारले की वचपा आमी या उटी या म्हणून तिका खबर आसा म्हाका ड्रायवींग करपाक आवडटा म्हणून पूण हांवे विथआवट थिंकींग कांयच विचार करनासतना म्हणले चल या आमी या सो हो ड्रायवींग हो छंद म्हाका सदांच म्हणजे सदांच पयलींच्यान आसा म्हाका स्पीड जावं म्हण अशें कट मारपाचे गाडयेन कट मारतात म्हणजे टायम असो पयलींच सॅट करून वीथइन द टायम पावपाक जाय असो त्याच टायमार पावपाक जाय अशें खुबशेंदां अशें म्हाका दिसता पूण हांव जेन्ना ड्रायवींग करता तेन्ना फूल सगळे नियम पाळूनूच ड्रायवींग करतां